جی جی جی کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے نہیں چل رہی ہے میں ابھی ٹیکنیشین کو بلا دوں گا ایسے تو ہمارا وائی فائی بہت اچھا ہے ہوٹل کی سروس بھی اچھی ہے جی جی میں جی جی جی ج آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں میں ترنت کروا دے رہا ہوں میں اسٹا اسٹاف کو بھیج کے میں ٹیکنیشین بلوا دیتا ہوں نہیں اسٹاف ہے بٹ میں اسے بھجوا کے ٹیکنیشین بلوا دے رہا ہوں جی جی بالکل نہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہو گا میں بس تھوڑا سا تھوڑا سا ٹائم دیجیے ترنت ہو جائے گا نہیں نہیں ہمارا سروس ہوٹل کا ہمارا سروس بہت اچھا ہے ہمارا سروس بہت اچھا ہے ہمیشہ یہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایسا کنٹینیو ریگولر نہیں ہوتا ہے ایسا جی میں آپ کا کام ابھی بس آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا تھوڑا سا بس آپ کو پیشینس رکھنا ہوگا کام ہو جائے گا سروس میں نہیں ہوتا ہمارے ہوٹل کے سروس میں کوئی ہمیں نہیں نہیں ہمارا وائی فائی نہیں نہیں ہمارا وائی فائی ہمیشہ اچھا چلتا ہے اچھی سروس دیتی ہے ہماری وائی فائی کا ہوٹل تو کوئی دقت نہیں ہے کبھی کبھی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی ہے تو میں اس کے لیے سالو کروا دے رہا ہوں ابھی آپ کا کام ترنت سے ہو جائے گا آپ کو ٹینشن کرنا بس پانچ دو سے پانچ منٹ کے اندر میں کرا دوں گا جی جی جی ترنت ہو جائے گا کو سروس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے سروس بہت اچھا ہے اوکے اوکے تھینک یو اوکے اوے تھینک یو